अॼ सॼी दुनिया जा माण्हू तनाव ऐं स्वास्थ्य जूं नंढी वॾी परेशानियुनि जो सामनो करे रहिया आहिनि जंहिं जो समाधान योग सां थी सघे थो ऐं इहा ॻाल्हि अॼु कल्ह वैज्ञानिक बि मञनि था की नंढी वॾी बीमारियुनि जो ऐं मानसिक तनाव जो इलाजु सभिनी खां सुठो योगु द्वारा ई संभव आहे घणेई वॾियूं हस्तियूं योगा करे रहियूं आहिनि जंहिं खे ॾिसी करे माण्हू जो झुकाव योग जी तरफ़ु थियो आहे ॿ हज़ार चोॾहां में योगा खे अंतर एक्वीह जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जी मान्यता ॾई वई हुई छो करे इहो मञी थो वञे की योगा सां माण्हू जी उमिरि वधे थी ऐं एक्वीह जून साल जो सभिनी खां वॾो ॾींहुं थिए थो